ہیلو السلام علیکم آپ رابعہ باجی بات کر رہی ہیں اچھا مجھے آپ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آپ بہت اچھے کپڑے سیل کرتی ہیں آپ مجھے بتا سکتی ہیں کس طرح کے ہیں آپ کے پاس کس رینج میں ہیں جی جی اچھا اچھا مجھے ش شادی کے مطلب کے چاہیے تھوڑے ہیوی ورک میں دلہن کے لیے تو آپ کے پاس ہاں رینج بتائیے آپ کہاں تک آپ کی رینج ہے مجھے دلہن کے مجھے دلہن کے لیے بیس ہزار تک کا اچھے ورک میں چاہیے تھوڑا ہیوی ورک ہونا چاہیے ریسیپشن کے لیے تو ہو جائے گا آپ کے پاس

مجھے بنارسی میں چاہیے ورک نیچے بارڈر ہونا چاہیے جی ایمبرائڈری ورک چاہیے بارڈر ٹائپ میں اور غرارہ غرارہ کروانا ہے مجھے غرارہ ہو جائے گا دلہن کے لیے ٹائم آپ لے لیجیے ایک مہینے کا ہے ابھی تو آپ آپ مجھے اپنے اپنے بوٹیک کے کچھ پیسیز دکھا سکتی ہیں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے اس طرح کے ہیں آپ کے پاس جی پکس پکس سینڈ کر دیجیے تاکہ میں اچھے سے دیکھ لوں ڈسائڈ کرنے میں ایزی رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے اللہ حافظ موسٹ ویلکم ٹھیک